नमस्ते डान्स हम सिखाते हैं डान्स सिखाते हैं मगर पैसा महंगा ले पड़ता है हाँ डान्स बच्चों को सिखाते हैं तुमको भी सिखा देंगे होती हैं

ठीक है कल से आ जाना एडमिशन ले लेंगे हाँ हाँ ठीक है मगर ज़रा फ़ीस लम्बी पड़ेगी फ़ीस हमारी दे नहीं पाओगी हाँ अरे पाँच छह सौ रुपये पड़ेंगे और क्या

ठीक है हम सिखा देंगे ठीक है हम सिखा देंगे तुम आ जाना हम सिखा देंगे अच्छा नमस्ते आँय अच्छा ठीक है रुपैया छह सौ छह सौ देना टाइम वही एक बजे से दो बजे तक

दो बजे तक एक घण्टा सिखाएँगे बस

मगर आ जाना टाइम से लेट पेट मत करना हाँ हाँ ठीक है ठीक अब हमको अपनी भी तो सुविधा देखनी है थोड़ी सी हाँ हम अकेले हैं तो सब काम निपटाए के ही सिखाएँगे ठीक है नमस्ते ठीक है नमस्ते हाँ हाँ आ अच्छा ठीक है तो थोड़ा समय निकालेंगे और थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा तो नहीं एक बजे का नहीं रखेंगे तो फिर बारह बजे से एक बजे तक रखें हाँ ठीक है तो ठीक है बारह बजे से एक बजे का टाइम है क्योंकि बच्चे छोटे छोटे उनको भी तो बुलाना पड़ेगा ना बच्चे आएँगे तभी तो सिखाएँगे हाँ अलग अलग में थोड़ी दिक्कत हो जाती है